ہاں ہیلو السلام علیکم سلنڈر والے بھیاں بول رہے ہیں ہاں ہاں میں جگمگا سے بول رہی ہوں ہاں میرا گیس سلنڈڑ آپ ہی کے یہاں سے آتا ہے تو وہاں کام یہ تھا کہ ہمارے یہاں نا کل اینورسری پارٹی ہے تو اس میں تو پہلے سے گیس بک ہے لیکن کیا پتا اگر بیچ فنکسن میں ختم ہو جائے تو پھر ہم کہاں سے لائیں گے تو کیا آپ ایک گیس بک کر سکتے ہیں ہاں بھیا پلیز بھیا کیونکہ مہمان سب آئے گا اگر بیچ میں ختم ہو گیا تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی اور گھر پہ پھر مہمان سب رہے گا تو ہم آپ کو ایڈریس بتا دیتے ہیں یہاں سی ایس بی بینک ہے جگمکا بڑی مسجد کے پیچھے ہاں جہاں پہ آپ آتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہے میرا ایڈریس اور آپ ہی کے یہاں سے ہم لیتے ہیں اس لیے بھیا ایک گیس میرا اور بک دے دیجیے گا ایکسٹرا میں آپ کا بہت بہت تھینک یو جی جی بہت بہت تھینک یو